नमस्ते

आपके सिलेमा हाल में कौन पिक्चर लगा है देखना है हमें तीन लोग आ रहे हैं बहुत महँगा बता रहे हैं भैया चलो ठीक है और ओ कहाँ है सिलेमा हाल

हाँ ठीक है मुझे जिम्मा पिक्चर देखना है

खाने पीने के लिए कुछ मिलता है ठीक है ठीक है तो हम तीन जन से आ रहे हैं पिक्चर देखने

चलो ठीक है अत हाँ ठीक है हाँ सुविधा चाहिए

हाँ ठीक है ए सी ओसी लगा है न अच्छा ठीक हौ मुझे देखना है तो आउँगी देखने ज़रूर थोड़ा टाइम लगता है नहीं आ जाएंगे अभी देखना है कुछ टाइम में हम लोग आ जाते हैं हाँ ठीक है ठीक है नमस्ते